सुपौलमऽ किछु महत्वपूर्ण स्थानीय संरक्षण वा पर्यावरण पहल होइत अछि जाहिमे हम देखैत छी जे हमरा गाममे अथवा सुपौल जिलामे हमर जे मुख्य सड़कसभ अछि ओकर दुनू कातमे पेड़ लगाओल गेल अछि जाहिसँ पर्यावरण हमर संरक्षित रहैत अछि आ हमरा सभक जीवन पर ओकर प्रभाव सेहो पड़ैत अछि ओ पेड़ पौधाक बचेबाक लेल समय समय पर हमरासभक सेहो देखभाल करऽ पड़ैए प्राकृतिक आपदाक समयमऽ जेना तूफान आबैय तऽ ओहिमऽ किछु हमर पौधासभ नुकसान हो पौधाकऽ भऽ जाइए परन्तु हमसभ पुनः सभ ग्रामीण मिलकऽ एहि समस्यासँ निजात पाबैत छी आ ओ पौधाक संरक्षणक लेल हमसभ मिट्टीसँ पुनः पौधाक खड़ाकऽ कऽ ओहि पौधामऽ मिट्टी दैत छी समय समय पर गरमीके समयमे ओहिमे जल सेहो हमसभ जे छै से प्रशासनके द्वारा जिला प्रशासन सेहो तत्पर रहैत अछि एहि बास्ते जे कोना हमर जे पर्यावरण छै ओ संरक्षित रहत आओर हमरा जीवनमऽ हरेक मनुष्यकऽ जीवनमे पर्यावरणक बहुत महत्व छै जँ हमर पर्यावरण संरक्षित रहत तखने हमहुँ सभ जे संरक्षित रहब आइ काल्हि देखबामऽ आबि रहल यऽ जे नेशनल राष्ट्रीय की अन्तराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल एगो जे समस्या छै केओ कतहुँ बाढ़िसँ जुझि रहल छथिन कियो सुखारसँ जुझि रहल छथिन कियो जे तुफानेसँ जुझि रहल छथिन तऽ एहि सभक समस्याक जे छै से समाधान हमरा संरक्षण की तऽ पर्यावरण संरक्षण जँ हमर पर्यावरण संरक्षित रहत तऽ हमसभ प्राकृतिक आपदासँ सेहो बचल रहब आ हमसभ अपन स्वस्थ जीबनक कामना करैत अपन स्वस्थ राज्य आ देशके परिकल्पना सेहो करैत छी आ हमरासभकऽ चाही जे हम अपन पर्यावरणके संरक्षित रखी ओकर हमरा पर विशेष प्रभाव पड़ैत यऽ